ए नों दाव फार्म खालायोमोन ना आं दाव बायनो सान्दोंमोनहाय दाव बयलारआ बेसेबांथाय मासेआव बिसिबां केजियाव ए ओमफ्राय

ए दिस दिसिआलाय

एसेबो खमायथारा आरो डिसकाउन्ट गैया

बेखौनो

लायनो सान्दोंमोन आङो बेखौनो खबर लाहरनायदों आङो दा दामफ्रा मिलायोबा लायनाय जागोन फार्मआथ' नोंसिनावनोखा ना

दे दा लायनाय जागोन दां

लायनाय जाबा खन्टेक खालायहरसै लायनोसै लाबोनायाथ' एसे बुरजायानो नांगौ ओंखायनो एसे खम मोनगोनदां नं सोंनाय जादोंमोन आरो खामानि दं नालाय बिस पसिस केजिसो मोनोबा हाग्रामानि उन्दैनि बारदे दंमोन बेहाय जानो थाखाय बिस पसिस केजिसो दाव बयलारखौ मोनोबा दिसिबो एसे लाबोदेरसै दिसिआबो दंखायो ना औ औ बुरजा लाबोनाय जाबाय नालाय

आङो बाथाबारिनिफ्राय हरदों बाथाबारिनिफ्राय लायगोन आरो आर नोंनि नाम्बार मोननायखाय नोंनाव दं होननायखाय सोंहरनाय जादों लायनो होनदों दे होनबालाय माबासै उनाव लायसैबा फन खालायहरसै आङो दै औ